छैठ पूजामे खरना होइ छै अथी नहाय खाय होइ छै निस्तार होइ छै पूरी पकवान पकइ छै निस्तार होइ छै कदुआ भात पकय छै होलीमे पुआ पकइ छै पूरी पकइ छै आओर रङ्ग अबीर लगय छै जीतियामे भरि दिन सहय छियै रातिके पारन करय छियै आओर बिहनेके फेर माथ ढारय छियै सोमवार अथी करबा चौथ करय छियै तऽ ओइमे भरि दिन सहय छियै साँझके हाथ उठबय छियै आओर चौरचन्दा पर्व करय छियै आइ होइ छै खरना कल होइ छै आइ नहाय खाय छियै कल खरना होइ छै परसू पूरी पकवान पकय छै तब हाथ उठय छै आओर अथी आसीनमे तीला सङ्क्रातिमे खाना पीना खाय छियै पूरी पकवान पकय छै अथीमे जीतियामे भरि दिन सहय छियै शिवरात्रि करय छियै भरि दिन सहय छियै रातिके पारन करय छियै फल फलिहारसँ खाना पीना खाय छियै ओतय एकादशी करय छियै तऽ भरि दिन सहय छियै साँझके पारन करय छियै सोमवारी करय छियै भरि दिन सहय छियै खाय छियै घरमे खाना बनायके खाय छियै आँय रामनवमी पूजामे भरि दिन पूजा होइ छै साँझके पुआ पक पुआ पूरी पकवान होइ छै खाना पीना खाय छियै ओ रक्षा बन्धनमे राखी बाँन्हय छियै पूरी पकवान पकय छै सब खाय छियै बैसाखी पबनी बैसाखमे पबनी होइ छै छैठ पूजा आइ नहाय खाय छियै कल खरना होइ छै परसू पुआ पक पूरा पूरी पकवान होइ छै हाथ उठय छै जीतिया करय छियै भरि दिन सहय हियै छठ पूजा होली तील सङ्क्राति जीतिया विश्वकर्मा पूजा विश्वकर्मा पूजामे पूजा होइ छै पकवान खाइ छियै पकायके छैठ पूजामे आइ बारय छियै कल नहाय खाय होइ छै परसू खरना होइ छै तरसू पूरी पकवान होइ छै आओर हाथ उठय छै निस्तार होइ छै होलीमे पुआ पकवान होइ छै एक दिन सम्मत जड़य छै

शिवरात्रि होइ छै शिवजी के पूजा होइ छै रातिके भरि दिन सहय छियै साँझके पूजा सोमवारी सोमवार बेर भरि दिन दू दिन सहय छियै बिहान होके पारन करय छियै सोमवार भी